तो समस्तीपुर हमें जाना है जैसे दरभंगा हुआ समस्तीपुर हुआ तो हम पहली बर गए थे तो डलायवर को जो ले गए थे वह पैसा भी कम लिए थे और अच्छे से भी शोर चीक से ले गए थे हमको समय से ले गए समय से पहुँचा गए थे तो हमको बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा से हमको घूमा दिए मंदिर बाज़ार ऐसे बाज़ार यह सब में तो हमको बहुत अच्छा लगा अस्थिर से लाकर घर पर छोड़ दिए पैसा भी कम लिए इसी लिए हमको बहुत अच्छा लगा हमको अगले दिन भी हमको जाना है तो हम वह डलायवर को खोजने जाते हैं जो फिर आए हमको और फिर हमको घूमना है तो वह हमको बहुत अच्छा लगता है जो ले जाते हैं और अच्छे सुरक्षित से हमको घूमाए सकें और ले आते हैं घर पर भी पहुँचा देते हैं अगले दिन जाना है तो उसको हम कैसे बुलाएँगे कैसे करेंगे तो उसको हमको फोन करना पड़ेगा तो वह आएँगे और अब उनके साथ हमको जाना है तब हम उनको कहेंगे जो हमको ले जाइए हमको फलाँ जगह जाना है कैसे हम जाएँगे जैसे दरभंगा हुआ समस्तीपुर हुआ कल्याणपुर हुआ जैसे सटारा हुआ तो उनको हम उसी हिसाब से जैसे भाड़ा में कम लेते हैं अपना हिसाब से हमको अच्छे से ले जाते हैं शरीर के लिए स्वस्थ से ले जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है इसी लिए उनको हम खोजते हैं भाड़ा भी कम लेते हैं डलाइवर भी अच्छा लगता है जो अस्थिर से ले जाते हैं अस्थिर से घर पर भी हमको छोड़ देते हैं इसी लिए अनुमति है जो उनको साथ हमको जाने में अच्छा लगता है जो अस्थिर से ले जाते हैं और ले आते हैं